आं बेबायदिनो एखनबा समाव खामानिफोरा बिदिनो संनाय खावनायावनो होन बा माबा मोनसे खामानिआव आरोखि सानफ्रोमबो मोजाङैनो सामलायनो हायाखैमोन बेबायदिनो संनाय खावनायावबो एखनबा संख्रिफोर बारा बिदिनो एखनबा माबा मोनसे बिदिनो भुलनि थाखाय आं बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावजाबोदोंमोन जिउआवहाय बेफोरबायदि गोरोन्थिनि थाखाय एखनबा फिसायजों बा बिमा बिफाजोंबो रायजायो बा माबा मोनसे सोंखारि जायो थेवब्लाबो आं बेफोरखौ समजों लोगोसे बेफोरबायदि गोरोन्थिया जायो होननानै थावरिनानै थाबोनाय बेफोरबायदि आं सामलायदोंंमोन आरो दिनै संनाय खावनायाव बा माबा मोनसे खामानियावनो आं एखनबा समाव गोरोन्थि जाबोदोंमोन बेफोर गोरोन्थिनि थाखायबो आं गोरोन्थि जादोंब्लाबो बेफोर गोरोन्थिया जाखायो होननानै गावखौनो सामलायदोंमोन आरो